स्वास्थ्य विभागक लेल भारतके बिहारक क्षेत्रमे तहियोमे मिथिला क्षेत्रमे स्वास्थ्य चिकित्सक ठीक स्थितिमे नहि देखबाक भेट रहल यऽ लेकिन कोविड महामारी कालमे सरकारक प्रयास ई रहलै जे कतौ कतौ जगह जगह पर ठीक छलैय लेकिन कतौ कतौ ई समस्या बनेलै रहल छै स्वास्थ्यक प्रति मानवक एकटा विभिन्न दृष्टिकोणमे ई बतायल जाइ छै कि स्वास्थ्य मनुष्यके सभसे पहिलुक स्थितिमे रहलै हँ एहि लए कऽ ई स्थिति स्वास्थ्यक बिहारमे बहुत पैघ समस्या छलै समस्या ई छलै जे दूर दूर पर हॉस्पिटल छै नहि हॉस्पिटल छै तऽ नहि ओहिमे डॉक्टर छै डॉक्टर छै तऽ नहि मेडिकलक व्यवस्था छै मेडिकल छै तऽ नहि जाँचक व्यवस्था छै ई समस्या देख़य लए भेटै छै लेकिन तथापि लोकक करबाक ई छै जे सरकार आइसॅं पचहत्तरि वर्ष आइ अमृत महोत्सव मना रहलखिन हँ लेकिन एहि स्थितिमे स्वास्थ्यक प्रति भारत सरकारक बिहारक प्रति दृष्टि रखबाक चाही लेकिन बिहार सरकारक तऽ ओतेक पाइयो नहि छै जे ओहि पर ओ ध्यान देथिन स्थिति वर्तमान एहन भए रहल छै जे स्वास्थ्यमे अगर स्थितिके गिरावट देख़ै छै लोक एहि लेल एहि मिथिला क्षेत्रक सभसे ई दुर्गुणता छै जे की एहिठाम दूर दूर तक हॉस्पिटल नहि छै दूर दूर तक हॉस्पिटलक लेल जाना एहिठामसॅं महिषी हॉस्पिटलसॅं बीस किलोमीटर सहरसा परै छै लेकिन एहिठाम कोनो भी प्रकारक जाँच नहि छै जाँच छै तऽ डॉक्टर आबै छै तऽ ओ तीन बजे आबै छै ओ एक घण्टा देख़ै छै तऽ ओहो नहि देख़ै देख़ैके प्रयास करै छथिन तऽ एहि स्थितिसभ पर सरकारक अपन अभिमत देना चाही लेकिन ई रूपमे हम महत्व नहि देख रहल छै एतुका ग्रामीणो के ई जिज्ञासा नहि छै जे स्वास्थ्यके प्रति की स्थिति होना चाही मानवक लेल तऽ स्वास्थ्य सभसे पैघ समस्या छै वस्त्र आवास भोजनके बाद तऽ स्वास्थ्ये शिक्षाके महत्व होना चाही लेकिन एहि स्वास्थ्य शिक्षाके दिशा ठीक नहि भेट रहल यऽ एहि लए कऽ जगह जगह पर सरकारक पहिने हॉस्पिटलक दुरुस्त करबाक चाही तेकर बाद ओहि हॉस्पिटलमे डॉक्टरक पेमेंट जे करथिन हुनका वीडियो कोंफरेन्सिंगके ज़रिए देखबाक चाही जे हॉस्पिटलमे डॉक्टर पहुँचल छै की नहि छै की स्वास्थ्यके प्रति सजगता छै सभ ज़िलाधिकारीक आइ इस्कूलमे शिक्षामे डीजिटल कै रहलखिन हँ लेकिन ओहि स्थितिमे स्वास्थ्यके प्रति किया नहि डीजिटल कऽ रहलखिन हँ स्वास्थ्यके प्रति डीजिटल करबाक लेल देखबाक लेल हुनकर एकटा जिलामे मेम्बर बनाके हुनका राखल जाय आ हुनका देखबाक प्रयत्न करय लेकिन ओहि समस्या कालमे ई चीज़ तऽ नहि देख रहल छी हम सभ आइ एतयसॅं बीस किलोमीटर सहरसा छै अगर कोनो पेसेंटक लेल बेसी समस्या भऽ जाइ छै तऽ ओ सहरसा जाइते जाइते दम तोड़ि दै छै लेकिन आइ महिषीमे हॉस्पिटल रहै लेकिन कहाँ हुनक ओहि पर सरकारक ध्यान जा रहल अइ डॉक्टर आबै छथिन ग्यारह बजे स्वास्थ्यकर्मी कतौ नहि ने साफ़ सफ़ाई नहिए ने हॉस्पिटलक क्रियाकलाप नहिए ने ई स्थिति आओर ई उन्नैस पंचायतक हॉस्पिटल छथिन उन्नैस पंचायतक हॉस्पिटलक लेल की व्यवस्था होबाक चाही सरकारके से सरकार अपना नहि देख रहलखिन हँ एहिक लेल नीकसॅं नीक व्यवस्था करबाक हमर ई प्रयास यऽ जे नीकसॅं नीक स्वास्थ्यक प्रति व्यवस्था कयल जाय आओर सेहो सरकारके ई हम आग़ाज़ करय लए चाहै छियनि की अपन क्षेत्रमे कमसे कम एकटा डिस्ट्रिब्युटरक रूपमे देख़यक प्रयास करय जे स्वास्थ्यक की हाल छै कमसे कम ओकर मासिक दुमासिक उच्च पदाधिकारीसॅं जाँच होइ आर स्वास्थ्यमे की चाही दबाइ उपलब्ध भेटय सभके सभ रङ्गके व्यवस्था भेटय इएह सभ होयबाक चाही लेकिन ई देख़यमे नहि आबि रहल अछि